राजस्थान में देश जो यारहं प्रतिशत हिसो खेतीअ लाइक़ु ज़मीन आहे ऐं राज्य में पंजाहु प्रतिशत सिंचाई हिसो आहे जॾहिं कि टीह प्रतिशत साफ़ु सिंचाई हिसो आहे सठि प्रतिशत मरूस्थल आहे ऐं ॾह प्रतिशत पहाड़ी इलाइक़ा आहिनि खेती पैदावर में खाइण जूं शयूं फाइबर ईंधन ऐं कच्चे माले जीअं रबड़ उहो घर में विरिहाए सघूं था खाइण जी शयुनि में जीअं अनाज बाजरी फल तेल मांस खीरु अंडा वग़ैरह अचनि था खेतीअ में मिट्टीअ जी जुताई रोपणु फसल उगाइणु फसल जी कटाई करणु जानवरनि खे पालण खे खिलाइण ऐं उन्हनि जे बंदोबस्त करणु खाइण जो बंदोबस्तु करणु हिन में पाणीअ में रहंदड़ जीव जीअं मछ्लीअ खे पालणु गुलनि जी खेती गुलनि जा पौधा उगाइणु फलनि जा पौधा उगाइणु भाॼियुनि जा पौधा उगाइणु वग़ैरह सभु ईअं खेती जे पैदावार में अचनि था जय वायु ऐं मौसम अनुसार फसल पैदा कई वेंदी आहे हिन में ॿ फसलूं आहिनि जीअं खरीफ जी फसल ऐं रबीअ जी फसल खरीफ जी फसल हीअं फसल गर्मीअ में पैदा कई वेंदी आहे जून जुलाईअ जे महिने में हिन जी बोआई थींदी आहे हिन खरीफ जी फसल में ख़ासि फसलूं आहिनि बाजरी मोठ मूङ ग्वार तीर वग़ैरह हिन में ईंदा आहिनि बि आहे फसल रबीअ जी फसल ईअं फसल सियारे में उगाई वेंदी आहे हिन जी बुआई अक्टूबर नवंबर महिने में कई वेंदी आहे रबीअ जी ख़ासि फसलूं आहिनि चणा सरसो जौ और ऐं कणिक खाजा वग़ैरह आहिनि राजस्थान में किसान भले ई घणा पढ़ियल लिखियल न आहिनि पर उन्हनि जो खेतीअ में ॼाण ॾाढी आहे इन ॼाण जे करे ई खेतीअ जे तरीक़नि में बदलाव थिए थो जल वायु बारिश जी मात्रा संसाधन जे हिसाब जे हिसाब सां कहिड़ी फसल कॾहिं उगाई वेंदी किथे उगाई वेंदी इहो सभु ईअं सभु ॼाण राजस्थान जे किसाननि में आहे किसाननि खे धरतीअ जो पुट बि चयो वियो आहे छाकाणि जो उन्हनि खे खेतीअ जी पूरी ॼाण आहे अॼु जे ज़माने में ट्रैक्टर खां फर्टिलाइज़र तंहिं घणे ई खेतीअ जे औजारनि खे कम में आंदो वञे थो जीअं त फावरो गेती तगारी कस्सी दांतरा दांतरी हल थ्रेसर फल्टिवेटर कुत्तर मशीन कुल्हाड़ी वग़ैरह कम में आणिया वेंदा आहिनि हींअर खेतीअ में नया तरीक़ा इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि जीअं त ट्रैक्टर हार्वेस्टर सीड ड्रिल थ्रेसर मशीनू जो बि इस्तेमालु कयो वेंदो आहे जीअं खेतीअ में वधारो थियो आहे खेतीअ जे वाधारे लाइ नया नया औजार ऐं तकनीकनि खे बि अपनायो वञे थो ऐं इन्हनि जी जानकारी नए नए तरीक़नि जी ऐं औजारनि जी जानकारी रोबोटिक्स कंप्यूटर उपघर ड्रॉन मोबाइल डिवाइज़ ऐं सोफ्टवेयर में जानकारी शामिल कई वई आहे सिंचाईअ में किसाननि खे स्लीप कलर ड्रिप सिंचाई तरीक़नि जो उपयोग करे फसलुनि खे पाणी ॾियण जी अनुमति ॾिनी वई आहे उणिवीह सौ ॿाहतरि में जवाहर सागर बांध खे कोटा जिले जे पासे में चंबल नदीअ ते ठाहियो वियो आहे राजस्थान जे अलॻि अलॻि जॻहियुनि जे चंबल नदीअ ते अलॻि अलॻि बांध ठहिराया ठाहिया विया आहिनि हिन बांध सां सिंचाईअ सां गॾो गॾु जल मां बिजली बि पैदा कई वेंदी आहे हिन बांध में राजस्थान जे सभिनी क्षेत्रनि खे सभिनी हिसनि खे ॾाढो फ़ाइदो थियो आहे खेती में वाधारो थियो आहे हिन खेतीअ जी सिंचाईअ सां हिन बांध सां सभिनी खे फ़ाइदो पहुचियो आहे